हैलो अंजी म्हाराज केह् हाल चाल ऐ आं जगह गुड्डी ओड़ी ते गुड्डी आई कोई दौ त्रै क्यारियां अं नेईं इंया गै शैल गै लााया घट्ट आं बस तुस सनाओ अगला केह् करना एह् कन्नै आह्ली गुड्डनी चलो कन्नै आह्ली बी गुड्डी ओड़गी आं आहो होर केह् करना फिर तुस ओ समझदार तुसेंगी पता गै किन्ना रेट चला दा अज्जकल आं अच्छा